ओइ जानला मोनला बुंनोसै

दाउ बेमारा जाहैबाय दा सिजोन फैलायबाय नै गोजां बोथोर गोजां बोथोरनि समावनो बांसिन जायो दाउ बेमारा जों दाउ बेमार जायोब्ला माजों फोसाबनो माजों फोसाबा बिदिनो अनेख बुद्दिहारा जायो दा बेखायनो जोङो गोजां बोथोर फैब्लाथाय दाउनि बेमारखौ गोबांथारखौनो नुनो मोनो ओमफ्राय बेखौ फोसाबनांगौआ जाहैबाय जोंथ' माजों हामथारगोन बेखौबो बुंनो हाया बिदिनो माब्लाबा जोङो माजों हामो होनोब्ला बिदिनो सोरबा होनो उस्ताड मुलिजोंबो हामो सोरबा होनो थाम्फै मुलिजोंबो हामो खिन्थु होयोबो आरो सोरबाया हामो सोरबाया हामा ओमफ्राय थिख बिदिनो बाजाराव मुलि लायो बेजोंबो हामखाया फार्मासिफ्राव मुलि लायनानै होबायबायो ओमफ्राय बिदिनो ना मासुन्द्राजोंबो हामो होनो बेखौबो होयो नाथुर जुनाय इफोरखौबो होयो दा अनेख बायदिसिनाजों जोङो दाउ बेमारखौ फोसाबनो राहा खालामो आरो दाउ बेमारा एक्चुलि जै बेमार जाबाय हामनोबो गोब्राबखा ओमफ्राय जोङो हामगौबा हामगौबा बायदिसिना मुलि होबायबायो सोरबा होनो केरासिनजोंबो हामो सोरबा होनो डिजेलजोंबो हामो अनेखथा सोरबा होनो उस्ताडजोंनो हामो सोरबा होनबाय थाम्फै मुलिजोंनो हामो हामथारनायखौनो नुनो मोना थिख बेबायदिनो जाहामोन थाहामोन जोङो दाउ बेमार जायोब्ला बिदिनो होलाबायो खिन्थु जै बेमारनिफ्राय बारग'बाय बे आरो जिबनावबो जाला आरो ओइ जिन्दिगि जोरथाबनानै थाबाय ओमफ्राय बिदिनो गोबां दाउदै दैबाय फिसा फुथिबाय बेनो एरसिनलांबाय दा थैनायाथ' थैथारखाबाय बेनो थैनाङा थैखायो दाउ बेमाराव बेमार जाब्लाथाय आरग्य जानायनि राहा गैया भेटेनारि दं भेटेनारिफ्राबोथ' बिदिनोसै मुलिफोरखौनोलायनो थांब्लाबो गैया मुलियानो सफैयाखै मायाखै बेफोरबायदिसो होनो फार्मासियावलाय इसोरबो लायना होफैब्लाबो हामखाया मथामथि दाउ बेमार जाब्लाथाय हामनायनि राहाखौनो नुहुरखाया सोरबाबा एख्खे जानाय लोगो लोगो हरावनो थैयो सोरखौबा मुलि होबावनो मोनो थिख बे रोखोमनि एसे जाखायो दाउ बेमारा दा बे गोजां बोथोरावनो नै फैलायबायबो दाउ बेमारनि सिजोना दा ओमफ्राय जोङो बेखौ फोसाबनायनि एक्चुलि राहाया मोनसेबो मुलि मोजांखौनो नुहुरा माजों हामो माजों हामा कारेक्टबो बुंनो हाखाया माजों हामथारो बेखौ दा बेखिनिखौनो बुंनानै माथो बुंबावनो